हम चार्जर कीनले रहली बहुत नीक है बहुत अच्छा चार्ज होइ छै दू हजार रूपैआ लगलै चार्जर कीनय मे बहुत अच्छा है उजला चार्जर है बहुत नीक है बहुत अच्छा चार्ज से भर भर दिन चार्ज करै रही